हम सभी के जीवन में कोई ना कोई हमारा लक्ष्य होता है जिसको पाने की हम कोशिश करते हैं और जिसके लिए हम अपनी की जान भी लगा देते हैं मेरे जीवन में भी एक छोटा सा लक्ष्य है मैं एक अपना बुटेक अपना एक डिज़ाइनर स्टूडियो ओपन करना चाहती हूँ जिस में मैं बहुत अच्छे अच्छे तरह की ड्रेसिस बनाना चाहती हूँ और ये सारी चीज़ें मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ और सेल करना चाहती हूँ इसके लिए प्रेरणा मुझे बहुत पहले थी सब से पहले तो मेरी मम्मी से मिली है क्योंकि उनको भी यही काम पसंद है और वो भी करती थी शुरुआत में लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके सपने को आगे बढाऊँ और उनका ये सपना मैं पूरा करूँ हमारे ज़रिए इसकी प्रेरणा सब से पहली प्रेरणा तो मेरी मम्मी है उसके अलावा टी वी में या न्यूज़पेपर में या ऐसी बहुत सी चीज़ों में देखने से मुझे प्रेरणा मिलती है कि हाँ ये काम मुझे पसंद है मुझे इसमें करना चाहिए तो यही एक मेरा छोटा सा लक्ष्य है जिसके लिए मैं अभी काम कर रही हूँ अपनी अच्छी से अच्छी कोशिश कर रही हूँ अपने बेह अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इसके लिए और चाहती हूँ कि मेरा लक्ष्य पूरा हो जिस में मैं बहुत अच्छी अच्छी तरह की ड्रेसेज़ ज्वेलरी ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकूँ बना सकूँ लोगों तक पहुँचा सकूँ और लोग मेरे इस काम की सराहना करें